जेनाकि कोनो ग्रह एहन भेल ओहि ग्रहमे अहाँकेँ हम से पूजा पाठ कयलहुँ पूजा पाठ कयलाक बाद हम अथी कयलहुँ जेनाकि ग्रहण लागल ग्रहण लागल तऽ हमसभ ओ खानाकेँ फेँकि देलहुँ फेर नहा धो कऽ हमसभ खाना बनेलहुँ जेनाकि कोनो एहन ग्रह आयल ग्रहमे अहाँकेँ हमसभ सभ पूजा पाठ कयलहुँ नहाए सोनाए कए पूजा पाठ कयलहुँ तकर बाद हमसभ ग्रहण लागल ग्रहण ग्रहणमे ओ खाना हमसभ फेकि दै छी तकर बादसँ नहा धोइ कऽ हमसभ फेर खाना बनबै छी अहाँकेँ जेनाकि ग्रहण लागल ग्रहणमे अहाँकेँ से अहाँके अथी भेल अहाँके से खाना हमसभ फेकि दै छियै ओ खाना हमसभ नहि यूज करैत छियै तकर बाद से अहाँकेँ दोसर खाना हमसभ नहाए धोय कऽ बनबै छी जेनाकि अहाँकेँ से अहाँ कहबै की नहि एहन ग्रह आयल तऽ ग्रहमे हमसभ अथी पूजा पाठ कयलहुँ हरेक तरहके अथी कयलहुँ जेनाकि कोनो ओहिमे ग्रह आयल ग्रहणमे हमसभ नहाए सोनाए कऽ सभ पूजा पाठ कयलहुँ जेनाकि कोनो ग्रहण लागल ग्रहण लागल तऽ ओहिमे हमसभ खाना फेकि देलहुँ दोसर नहा सो नहा धो कऽ हमसभ फेर खाना बनेलहुँ जेनाकि अहाँके ग्रहण लागल ग्रहणमे हमसभ खाना से फेकि देलहुँ ओहिमे फेर हमसभ नहा धो कऽ खाना बनेलहुँ जेनाकि कोनो एहन ग्रह आयल ग्रहमे हमसभ से नहा नहा धो कऽ पूजा पाठ कयलहुँ जेनाकि कोनो एहन ग्रह आयल ग्रहमे हमसभ फेर पूजा पाठ कयलहुँ नहा धो कऽ जेनाकि ग्रहण लागल ग्रहणमे हमसभ से अहाँके जे खानाकेँ फेकि देलहुँ ओहिके बाद दोसर खाना नहा धो कऽ फेर खाना बनेलहुँ जेनाकि ग्रहण लागल ग्रहणमे हमसभ जे खाना फेकि देलहुँ दोसर खाना नहा धो कऽ बनेलहुँ जेनाकि कोनो एहन ग्रह लागल ग्रहमे हमसभ पूजा पाठ कयलहुँ नहा धो कऽ पूजा पाठ